हम अहाँके रेस्टुरेंटमे खाना आर्डर केने रही दू टा बिरयानी नान चपाती गुलाब जामुन ओकरा हम बढाबै चाहै छी चारि प्लेट बिरयानी पांच प्लेट नान दस रसगुल्ला अथी गुलाब जामुन दू प्लेट पनीर